आमी आतां आतां डांसाच्या बाबतींत आमी आतां म्हणपाक गेले जाल्यार अशें सांगपा सोदता की जेन्ना आमी डांस आमी आतां डांस एक सादर सादरीकरण जाता एक डांसाचें तेन्ना खूब अशे ऑडियन्स येतात पळोवपाक ते ऑडियन्साक इतले सांगपाक सोदता की तुमी तुमच्याय भुरग्यांक की पयलीं कशें जातालें भुरग्यांक भायर सोडिनाशिल्लीं चड करून चेड चली भुरग्यांक अशें भायर सोडप ना फक्त घरांक शिकपाचें आसल्या घरांक आनी किदें करपाचें घरांक घराचे भायर तेंका एकट्या बीन अशें सोडत नाशिल्लें पयलीं पूण आतां तशें ना तें आमी सगळ्यांनी तें आमी सगळें फाटीं दवरपा जाय आतां पळय बरीं बरीं क्लासी आतां स्टार्ट आसात फॉर एग्जांपल कथक डांस क्लासीस भरतनाट्यम क्लास डांसीस अश्यो बऱ्यो बऱ्यो आतां क्लासी आतां डांस क्लासीस आतां स्टार्ट जाल्ल्या आतां अशें आसा की डांस क्लासीस स्टार्ट जाल्यार तुका तितू भितर तूं हिप हिपॉप करपाक शकता कसलें तुका तरेवार डांसाची डिफरंट वरायटीज तूं आमकां थंय शिकयतात ते आमी आमच्या भुरग्यांक थंय भायर धाडपाक जाय ते शिकपाक डांस म्हण आमची ती एक संस्कृती आसा डांस म्हण डांस करपाची एक आमची संस्कृती आसता कथक भरतनाट्यम हे तर सामकें इम्पोर्टंट सगळे वटेन इम्पोर्टंट ते एक भरतनाट्यम डांस करप एक कथक डांस करप म्हळ्यार आमचे आम कितलेसोच आमचो एक डांस करप म्हळ्यार आमचे हांगाचो कितलोसोच आमचो एक्सायज एक्ससायज जाता आमकां आमी तशें डांसींग डांसींग करप म्हणल्यार आनी अश्यो ह्यो ज्यो क्लासी ज्यो आतां सगळ्यांनी कोणें कोणें आतां क्लासी ओपन केल्या पळय तितून आमी आमच्या भुरग्यांक धाडून आमी तेंका प्रोत्साहन दिवपा जाय भुरग्यांक आनी आमची फुडें डांसाची ही संस्कृती जी आसा ती आमी फुडें व्हरपा जाय